میں سمجھتی ہوں کہ بھارتیہ میڈیا ایک بہت اہمیت رکھتا ہے خبر رسانی کے لیے اور ان کے ذریعے خبریں متعلقہ بہت ساری حقیقت خبریں دکھائی جاتی ہیں مگر بہت کم وقتوں کے لیے اور بہت سارے مشہور ایسے نیوز چینل ہیں جو نیوز دکھاتی تو ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جھوٹ ہوتی ہیں اور جو اصلی خبر سے پرے ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے نیوز چینل والے ہوتے ہیں جو ایکچولی خبر اچھی خبروں کو دبا دیتے ہیں جیسے کی زی نیوز آر بھارت وغیرہ وغیرہ اور ان کی نیوز میں اصلیت ہوتی ہے لیکن وہ ایسی نیوز زیادہ دکھاتے ہیں جو لوگوں کے کام کی نہیں ہوتی اور ان میں حقیقت نہیں ہوتی اور ان چیزوں کو دبا دیتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے بہت ضروری اور اہمیت رکھتی ہو